ابھرتی ہوئی دنیا کے بارے میں میرا خیال یہ ہے کہ دنیا ایک دم ابھر گئی ہے بدل گئی ہے اس لیے کہ نئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے اور نئی نئی چیزیں جو آ رہی ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں اس حساب سے دنیا ابھر گئی ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ دنیا ایک دم بدل گئی اس وجہ سے کہ اتنی زیادہ اتنی زیادہ ہے ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ ابھی فی الحال دیکھیے ہم چاند پر پہونچ گئے ہیں تو یہ دنیا کہ بدل جانے کہ وجہ سے نا کہ مطلب بدلی ہے ٹیکنالوجی آئی ہے لوگ چاند پر پہونچ جا رہے ہیں اب وہاں گھر بننے والا بھی ہے تو اس حساب سے ہم لوگ اس حساب سے دنیا بدل گئی ہے